مجھے کھانا بنانے کا بہت شوق ہے اور جب بھی کبھی میرے یہاں کوئی فنکشن یا کوئی تیوہار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ میں ہی کھانا بناتی ہوں اور میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا سب کو بہت زیادہ پسند ہے جس میں میں سب سے زیادہ بریانی شامی کباب قورمہ سیخ کباب نہاری چکن مٹن مٹن اسٹو قیمہ اور مکس سبزی بناتی ہوں اور جب میں یہ کھانے بناتی ہوں تو میرے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں اور انہیں میرے ہی ہاتھ کا سب سے زیادہ کھانا پسند ہے اور وہ لوگ کھانا کھا کر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میری بہت زیادہ تعریفیں بھی کرتے ہیں اور انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں